شادی پر لوگ عموماً دلہن کو مختلف قسم کے تحفے دیتے ہیں جیسے کہ جیویلری کپڑے سامان یا خود بنائی ہوئی چیزیں جہیز دینا اب قانون قانونی طور پر منظور نہیں ہے اور اس کا دینا قانون میں پابندی کے تحت ہے یہ ایک سماجی مسئلہ ہے اور اس پر سخت قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے شادی میں آپ کو بہ صرف ایک دوسرے کو سمجھنے اور حمایت دینے کے لیے تحفے دینے چاہیے